ہیلو جی جی السلام علیکم جی اور جی جی جی جی جی اصل میں تھوڑا مشکلات آتی ہیں کہ بچے ٹائم سے نہیں آتے ہیں کلاس میں یا کچھ ان کے گارجینس ہم سے ملاقات نہیں کر پاتے ان کا رجحان اس وقت کی طرف نہیں ہے پڑھائی کی طرف یہ پریشانی ہم آتی ہے جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی

جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی اچھا اب آپ کا بھی ہو گا نا آپ اچھا